हे यौ हम तऽ रुपौलीसँ आएल छलहुँ हँ श्यामा माई मन्दिर तऽ ओतय दर्शन करब अहाँके जे भाड़ा होएत से भाड़ा हम अहाँकेँ देब तऽ ओहिमे हमरा अहाँ की केना कहै छी तऽ अहाँ कहै छियै जे हम फोन पे या मोबाइल से लेब तऽ हमसभ तऽ पुरना जमानाकेँ लोक भेलहुँ हमरा तऽ मोबाइल से पाई नहि देबऽ अबैया आ नहि फोन पे चलबऽ अबैया तऽ हम अहाँकेँ केना पाई देब तऽ हम तऽ अहाँकेँ कैशे देब तऽ अहाँ सभ कि दुन पर कहै छियै जे हम लेब तऽ ओ तऽ हमरा नहि अबैया ओहि लए हमरा से अहाँ कोनो झन्झट नहि करु हमसभ तऽ ग्रामीण भेलहुँ तऽ अहाँकेँ जे भाड़ा चाही तऽ हम अहाँकेँ कैशे दऽ देब तऽ से अहाँकेँ मन्जूर होएत तऽ से हमरा कहू हम अहाँकेँ दऽ सकै छी ओहिमे अहाँ हमरा कोनो झन्झट नहि करब से हम अहाँकेँ एते कहि रहल छी तऽ हमरा अहाँ जे कही